عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اردو اخبارات اردو اخبارات اپنی اشاعتوں میں ادب شاعری اور ثقافتی سرگرمیوں کو جگہ دیتے ہیں بہار کی ایک طویل اور متموع ثقافتی تاریخ ہے جس میں مختلف فنون اور روایت شامل ہیں ریاست اپنی روایتی فن کی اقسام اور پرفارمنگ آرٹس کے لیے جانی جاتی ہے مقامی اخباروں میں اکثر ثقافتی پروگراموں فن کی نمائشوں اور موسیقی کی محافظ کا ذکر ہو سکتا ہے تاہم اس کو ریچ کی مقدار اور تفصیل اخبار کی پالیسی اور دستیاب جگہ پر منحصر ہوتی ہے گیا میں فنون لطیفہ اور فنون لطیفہ سے متعلق خبروں کی مزید معلومات کے لیے آپ کو مقامی اردو اخبارات کا مطالعہ کرنا چاہیے یا علاقائی ثقافتی اداروں سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں بہتر معلومات فراہم کر سکیں گے